मूंखे नचण में ऐं खाधो अलॻि अलॻि खाधा ठाहिण में ॾाढी ख़ुशी मिलंदी आहे हे करण सां मुंहिंजो मन ॾाढो ख़ुशि थी वेंदो आहे